हांव म्हज्या फ्रेंडा वांगडा बर्थडे वयतां लग्नांग वयतां बरें न्हेसून मिसून वयतां आमी मजा करतात थंय केक हाडटात किटी पार्टी करतात अशें करून आमी सगळी फ्रेंड फेमिली बर्थडे सेलेब्रेट करता आतांच हांवेन म्हज्या भाव देराचे चेडवाचें लग्न केलें तें लग्न इतलें बरें केलें हांवेन मेहंदी केली तेका सप्रायज दिले सगळे डेकोरेशन बिशेन करून मेहंदी केली हळद केली हळडिकूय तेका थीम दवरली तेका सांगू ना थीम बी दवरलें ती आनी तेका सगळें सप्रायज दिलें लग्ना दिसूय तशेंच केलें व्हडल्या हितून आमी बरी सेलेब्रेट करून तिका एक सप्रायज दिलें